हमारे क्षेत्र में आसपास में प्राइवेट होस्पिटल है जिनमें कि अनेक तरह के इलाज होते हैं अनेक तरह के तो इलाज होते हैं लेकिन यहाँ पर होता है क्या जो इतना ना महँगाई है प्राइवेट होस्पिटल का जो लोग जाने से भी

और नहीं जा पाते हैं डॉक्टर सब जहाँ पर यहाँ पर मजदूर का इनकम भी नहीं है और वहाँ यह सोचते हैं जो क्या कहता है ये सौ रुपया कमाते हैं तो कहाँ से हम देंगे पाँच सौ रुपया फीस प्राइवेट होस्पिटल का यही अन्दाजा है उसके बाद वहाँ जाइए तो तो वहाँ होस्पिटल जाने पर अनेक होस्पिटल है लेकिन हर होस्पिटल का भी हर तरह का फीस है तीन सौ से नीचे का कोई हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल का

डॉक्टर ज्यादा ही लूटता है ये नहीं होंता है जो क्या कहता है जो कम सम में हम पैसेंट को देख दें यही सबके कारण मरीज हैं मरते हैं जैसे किसी के के यहाँ बहुत सारा बीमारी है लेकिन वो पैसा के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं जो डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो दवा कहाँ से इतना महंगा दवा लिखेगा तो मैं दवा कहाँ से लाएंगे उसके बाद क्या कहता है जो फीस कहाँ से देंगे क्या कहता है जाँच होता है खून जाँच होता है ब्लड जाँच ब्लड जाँच् च होता है उसके आगे पानी चढ़ा देता है बहुत तरह का जो होता है सब कर देता है लेकिन पैसा इतना करता है हॉस्पिटल आस पास प्राइवेट हॉस्पिटल अनगिनत हैं जितना हम गिन नहीं सकते हैं उतना है लेकिन सब लोग बद हें क्या कहता है बच्चे हो या बूढ़े हो या फिर क्या कहता है जो नौजवान हों ये सब भी लोग हैं न वो क्या कहता है पैसे के सोच में नहीं जा पाते हैं सोचते हैं जो ये हैं नहीं जा पाते हैं जिसके कारण होता है क्या जो बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो किसी का मौत हो जाता है तो किसी का क्या कहता है बचने तो किसी का परिवार खत्म हो जाता है किसी का हाथ पैर सही नहीं रहता है तो किसी का ये क्या कहता हैं आदमी नहीं बचता है हर तरह का इंसान होता है जिससे कि जिसमें हॉस्पिटल से बहुत इंसान भागता है प्राइवेट हॉस्पिटल का फीस या फिर उस वहाँ का दवा या फिर वहाँ का कोई तरह जाँच बहुत परेशानी इंसान को करता है इससे ही लोग को कहते हैं जो प्राइवेट होस्पिटल में जाने के लिए लोग हिचकिचाते हैं खर्च बहुत ज्यादा होता है कठिनाई होती है जो इंसान के पास खर्च नहीं रहता है तो नहीं जाना चाहते हैं जो हम कहाँ से इतना जाएं कहा से आएं कैसे जाएंगे कैसे आएंगे बहुत सब इसीलिए गाँव के अगल आस पड़ोस में लोग कम में हीं डॉक्टर सब खर्च करने के लिए लिख दुकान अपना हॉस्पिटल बना रखे हैं और जहां समस्त जहां प्राइवेट में होता है दस हजार का ईलाज तो यहां पाँच हजार में कर देते हैं और होता है कि जो वही पैसेंट सही नहीं रह पाता है गाँव देहात के लोगों को ये समझ है ही नहीं जो कहां पर अच्छा ईलाज होता है और कहां पर गलत ईलाज होता है